जॾहिं कोई अहिड़ो बि प्रोग्राम कंदा आहियूं हुन लाइ पाणीअ लॻंदो आहे त पाणी असां पकिड़े करे सेव करे रखंदा आहियूं ऐं हुन जूं तयारियूं हीअं आहिनि की पाणी लॻे त टेंकर जो अरेंजमेंट कंदा आहियूं ड्रम भरे रखंदा आहियूं घाघरियूं भरे रखंदा आहियूं अहिड़े नमूने असां पाणी संभाले करे पकिड़े रखंदा आहियूं प्रोग्रामनि लाइ